हॅलो हांव म्हापशेच्यान एक स्टुडंट उलयतां म्हाका एक प्रोजेक्ट मेळ्ळा आमच्या कॉलेजींत सो त्या खातीर म्हाका बार्देजांत अशें कितें कितें बायोडायवर्सीटी ना जाल्यार नेचरा बद्दल गजाली आसा त्यो म्हाका तुमचे कडल्यान कळूंक जाय आशिल्लें

ओके तो ताचेर सोदता न्हय आनी ते मळ बी जाताले ताचे बद्दल तुमकां कितें आयडिया आसा

आनी म्हापश्यांत ना जाल्यार अशें खंयीय लागीं बार्देज तालुकांत खंयीय अशें ऑर्गेनीेक फार्मिंग ना जाल्यार अशें कितें जाता हें तुमकां खबर आसा म्हणल्यार जंय भाज्यो बिज्यो अश्यो जाता बट पद्दतीन मंडोळी केळें अशें आयकिल्लें हांवें कितें

ओके आनी पर्वरी बेतीं त्याय सायडीन मिठाचे आगर करता म्हणून अशें आयकल्लें थंय जाता तें वचूंक

ओके आनी बायोडायवर्सीटी आनी कितें तुमकां बी असो अंदाज आसा सालिगांव त्या वाटेन कितें अशीं शेतां बी आसा थंय बरें ओके थँक यू